हमारे भारत देश में अनेकों प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं और बहुत प्रकार के भोजन सभी को अनेक हर एक प्रकार के भोजन लोकप्रिय होते हैं उनका पसंदीदा भोजन अलग अलग होता है और दैनिक जीवन में कुछ ही ऐसा लोकप्रिय भोजन है जो बनाया जाता है जैसे कि दाल चावल रोटी सब्ज़ी बनाया जाता है और इसके अलावा भी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब सुपाच्य हो ऐसे भोजन जैसे खिचड़ी हम बनाते हैं और इसमें हम ऐसे मतलब मसालों का प्रयोग करते हैं जो हमारे स्वास्थ के लिए सही हो मतलब नुक़सान ना करे जैसे कि हल्दी धनिया धनिया पाउडर और हल्का मतलब मिर्च और नींबू हुआ गर्म मसाला सब्ज़ी मसाला ऐसे मसालों का प्रयोग हम प्रयोग हम करते हैं और और कम मात्रा में जिससे कि हमारे स्वास्थ में कोई नुक़सान का और जीवन में हम हल्के भोजन का ही प्रयोग करें कि जीवन लंबा चले और मतलब स्वस्थ रहे इसीलिए हम मतलब हल्का भोजन और हल्का मसाला का ही प्रयोग कर सकते हैं और कुछ लोग हैं जो कि अधिक मसालों का प्रयोग करते हैं जिससे उनके शरीर पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम मसालों का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे शरीर स्वस्थ रहे निरोग सही रहे इसलिए हमें हल्का भोजन का भी प्रयोग करना चाहिए